जीअं त महाराष्ट्र में केतिरनि ई जातियुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं हर जात जी इहा अलॻि अलॻि पोशाक आहे जीअं त हिंदू औरतूं साड़ी सलवार कुरिते में ॾिसणु ईंदी आहे मर्द चोग़ो पैजामो पेंट कमीज ॾिसणु ईंदा आहिनि मुसलमान औरतियूं बुरके में ॾिसणु ईंदियूं आहिनि ऐं मर्द पठानकी ड्रेस में ॾिसणु ईंदा आहिनि सिख जीअं बि पोशाक हिंदुनि वांगुर हूंदी आहे फक़ति मर्द पगड़ी पाईंदा आहिनि